मां पंहिंजे घर में पंहिंजे घर जे आंगन में जेतिरा बि वण लॻाया आहिनि या जे जेतिरा बि उहे धीरे धीरे वधिया आहिनि त जॾहिं बि मां उन्हनि खे ॾिसंदी आहियां त मुखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की इहे पहिले केतिरो सो हुओ या पोइ धीरे धीरे केॾो वॾो थी वियो अगरि हिक बि गुलाब जो गुल निकिरंदो आहे त हो ॾिसी करे ख़ुशी थींदी आहे की हा असां टाइम टू टाइम पाणी ॾींदा आहियूं खाद ख़ोराक ॾींदा आहियूं त कीअं वण ईअं हरा भरा थी विया आहिनि त उहो सभु ॾिसी करे ॾाढी खुशी थींदी आहे त असांखे हमेशह ई सुठे सां देखभालु करणु खपे पौधनि जी पाणी ॾियणु खपे की असां जीअं असां कोई अगरि ॿाहिरा बि अचे असांजे घर ऐं ॾिसे की इन जा पौधा एॾा बढ़िया अथसि एॾा खिलियलु ग़ुल आहिनि त उन्हनि खे बि खुशी थींदी त अगरि उन्हनि खे इयो ॾिसी ख़ुशी थींदी त असां त इहो कयो आहे त असांखे बि असांखे केतिरी ख़ुशी थींदी इहो ॾिसी करे